हालींच हांवें सॅमसंग एस ट्वेंटी टू जो आसा तो फोन घेतलेलो आनी म्हाका पयलीं दिसलेलें की तो बरो येतलो बट जसो हांवें घेतलो आनी स्टार्ट यूज करपाक लागलें तशें म्हणजे त्या फोनाची म्हाका खूब अशें म्हणजे खूब प्रोब्लेम्स येवपाक लागली त्या फोनान पयलीं म्हटल्यार जी बॅटरी आसा ती पावना म्हणजे खंयी आतां पयस ट्रेवल करता खंयी पयस वयता जाल्यार ती बॅटरी रोखडी काबार जाता म्हणजे चार्जर कॅरी करचे पडटा परत फोन हँग जावपाक लागता म्हणजे ती जी डेटा आहा ती फूल स्टोर जावपाक स्टोरेज प्रोब्लेम येता मेन म्हटल्यार त्या फोनान आनी ते भायर जे आसा तें खंयचेय एप्स ऑपन करतले फोनार जाल्यार तो डिले जाता म्हणजे बेगिना ऑपन जायना आनी फोन इफ कोणाचो फोन येता कॉल येता आनी तो रिसीव करपाक गेलो जाल्यार तेका त्रास जाता म्हणजे हांवें इनफेक्ट दोन तिनदां कंपनीन कंम्प्लेन पासून केली आनी म्हाका कांय रिसपोन्स मेयणा म्हणजो इतलो म्हणजे तेंची सर्विसूय बरी आसना मागीर ते सगळे जे आसा ते त्रास जाता म्हणजे फोनान स्टोरेज प्रोब्लेम आसा ते भायर जे आसा तें वोट्सएप ऑपन जायना म्हणजे इमपोर्टंट मेसेजीस इफ पोळोवपाच्यो आसा ते जायना सो अशें खुबशे जे आसा ते प्रोब्लेम्स येता